آج کل جو گودی میڈیا ہے یہ لوگوں اس کا لوگوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے لوگوں کے ذہن پر اس کے جیسے کارن اس کے جیسے کارنامے ہیں اس سے تو سارے جو اچھے میڈیا ہیں اچھے میڈیا والے ہیں ان کو بڑی شرم کا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کل جو بھی خبر یہ دکھاتی ہیں سب کو بس افواہ بنا کر کے دکھاتی ہے ان کی خبروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتا بس جو غلط ہوتا ہے اسی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کے جو ہے اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں حقیقت کو اجاگر نہیں کرتے جبکہ میڈیا کا اصل کام یہی ہے کہ وہ حقیقت کو اجاگر کرے عوام کے سامنے حقیقت کو لائے حقیقت کو بتائے لیکن اس کا ایسا لگتا ہے کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے اسی کام کے لیے ہی اس کو ایجاد کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی برائیوں کو چھپائے اور جو ہے اس کے اور اس کے اوپر جو ہے اچھے کاموں کا لیبل لگا کر کے لوگوں کو دکھائے جیسے کہ آج کل گودی میڈیا جو ہے بھاجپائی سرکار کے ایسے جو ہے اندھ بھگت بنے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی برائی اس کو برا ہی نظر نہیں لگتی بلکہ اس کی ہر برائی اس کو اچھائی نظر آتی ہے اور جو ہے دیگر جو اس کے مدِ مقابل پارٹی ہے اس کا اس کے اندر پوری کی پوری ان کو جو ہے خرابی ہی خرابی ہی نظر آتی ہے یہ بالکل جو ہے میڈیا کی جو کہ جو حقیقت ہے اس کے خلاف ہے یہ فطرت اور نیچر کے خلاف کام کرتے ہیں یہ لوگ اس کا لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے لوگ اسے بہت متنفر ہو چکے ہیں اب تو گوب میڈیا پر لوگوں کا ذرہ برابر بھی بیلیو نہیں ہے کسی بھی میڈیا پہ سے لوگوں کو کوئی امید نہیں ہاں ایک آد دو چیں ہیں میڈیا والے جن پر لوگ تھوڑا سا بیلیو کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں باقی کسی بھی میڈیا پر لوگوں کا کوئی بیلیو نہیں ہے اتنا لوگوں کا ذہن خراب ہو چکا ہے لوگ اتنے متنفر ہو چکے ہیں اس سے لہذا میڈیا والوں کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ اپنے آپ کو بدلیں اور حقیقت کو سامنے لائیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں تبھی ان کا دوبارہ کچھ ہو پائے گا